जों जेनेबा गोलोम बोथोराव गरम बोथोराव जों बिफां लाइफां गाइयो आरो बिफां लाइफां गाइयोबाबो जों गरम बोथोराव मोजाङोनो जायो जेनेबा थेवबो बेजों लोगोसे बांद्राय अखा हायोबाथाय जोंनि बिफां लाइफां गायनाया मोजां जाया आरो बि बिखौ जोथोन लानांगोन जोङो बा गरम बोथोराव बांद्राय अखा हानायनि थाखाय जोङो जेनेबा बिफांफोरखौबो एफा एफा जोथोन लानांगौ अखा अखानिफ्राय एसे बार'ननो आरो फुलफोर माबायोबाथाय जों फुलफोर गाइयोबा फुलफोर साजायोबा जों अखा बांद्राय हायोबा एसेबाबो आनज्रायनानै जेनेबा अखा मोनै जायगायाव दोननाय जायो आरो गोजां बोथोराव जों मैगं थायगं गाइयो गोजां बोथोराव मैगं थायगं गाइयोबाथाय जोङो अखाया खम नालाय जों एयाव मैगङा जोंनिया थैनो नागिरो बेनि थाखाय जोङो एसे दैनि दैफोरखौ बाहायनांगौ जाहैयो ओमफ्राय आरो बोरमा अमा दाव हगारनाय मोसौ हगारनायनि थाखाय जोङो जा जायोबाथाय मैगं थायगंआ जेनेबा मोजां जाखाङा नालाय बेनि थाखाय जोङो बेरा दुमनांगौ एबा माबा मोनसे बेबस्था लानांगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो जेनेबा गायनाय मैगं आरि गाइयोबाबो जोङो जोथोन लानांगोन दैफोर लुनांगोन अब्लासो जोंनि गायनाय फुनाय जेनेबा फोनाय मेगंफोराबो मोजां जायो आरो दंफां गायनायाबो बै गोजां बोथोर समाव बारा अखा हायैनि थाखाय जों दै लुनांगौ जायो अब्लासो मोजां जायो गरम बोथोराव जोङो अभार अखानि थाखाय जोङो जेनोबा दंफां लाइफां गायबाबो मैगं थायगं गायबाबो जोङो खोबथेनानै दोननांगौ जायो सायला रखम खानानै बेनि थाखायनो जोङो जोथोन जोथोन लानांगौ समाव जोथोन लायोबाथाय दंफाङा मोजाङै थांनानै थायो आरो बेनि थाखायनो जोङो जोथोन लायो जे गरम बोथोरफोराव जेनेबा दंफां लाइफां गाइयोबाथाय जोङो जेनेबा एसेबाबो दंफां लाइफांखौ लाखिनो हानाय बेबस्था लानो नाजायो आरो गोजां बोथोरफोराव आरो जों दै मोना थेवबो बोथोरा थान्दा नालाय बेनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरा एसेबाबो जिब मोनो बेनि थाखायनो दंफां लाइफाङा मोजां जाखाङो मैगं थायगंआबो जों फोयो बेयावनो बेफोरावबो मैगंआबो एसेबाबो जिब मोनो थेवबो सायाव रानखां खां जानायलाय जों एसे दै लुनांगौ जायो आरो बेनि थाखाय जों जोथोन लानांगौ जायो बोरमा मोसौ हगारोबाथाय जाजानो गिनानै जोङो गाव गावनो एसेबाबो जोथोन बानायनांगौ जायो जेनेबा जोंनो फोयो जोंनो जायो जोंनो फानो जोंनो जेनेबा मुलाम्फाबो खालामनो हायो बेनि थाखायनो जोङो जों जोंनि जानायनि थाखायबो जोङो जोथोन लानांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो मा खालामो मैगं थायगंआवबो दै लुफा लुफा लुयो गोजां बोथोराव दैलां बोथोरफोराव जेनेबा जोङो बोथोर बोथोर लाना बोथोर जेनेबा मैगं थायगंआबो जाया दंफां लायफांआबो जाया बेनि थाखायनो जोङो दै लुफा लुफा लुनानै बा माबा मोनसे होनानै जों जोथोन लानांगौ जायो आरो बेनि थाखाय